जोंनि गामि खाथिनि हटेलाव बियार आरो जाग्रा मुवा ओमफ्राय दाउ अमा बायदि रोखोमनि बेसादफोर मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलफोरावबो सेरेप मोननाय जायो सेरेपखौ एमाव बिलाइ खौ देनानै ओमफ्राय लादुरा खालामनानै बेखौ फोराननाय जायो फोराननायजों ओमफ्राय माइरं एंखुरखौ रुयो रुनानै उनाव माइरंफोरखौ बहननानै प्लास्टिकाव रानलायो ओमफ्राय एमावखौ देफ्रेनानै सारनानै होयो बेनिफ्रायनो सेरेप मोननाय जायो आरो आंबो बारा मिथिया